बिहारमे जे छै कुछ कुछ दिक्कत छै जेना गाँव देहातमे जे अस्पताल होइत छै अपन वहाँ पर जेना पेसेन्ट जाइत छै तऽ वहाँ पर जे छै की परेशानी छै जेना डॉक्टरके कार्यभार दू दिनके होइत छै आ जेना जिलामे जाइत छी ओतऽ ओतऽ फेर होइत छै सप्ताहमे दू तीन होइत छै लेकिन एकरामे परेशानी की छै जे डॉक्टरके दू दिनके कार्यभार होइत छै दू दिनके बाद तऽ फेर आबय नहि छै नहि आबयके कारण आदमीके पास जे छै से कुछ परेशानी बढ़ि जाइ छै दोसरा डॉक्टर पास जाइत छै फेर ओ नया तरीकासँ काम करय छै अपन ईसभकेँ कारण लोग जे छै प्राइवेट अस्पताल भागय छै ईसभ जेकि नहि होना चाही कोई भी अगर डाक्टर छै तऽ अच्छा से इलाज करय अच्छा से इलाज करतय तऽ किया जेतय लोग निजी अस्पताल अच्छासँ कुछ व्यवस्था गड़बड़के कारण नऽ लोक जाइ छै बाजार ई निजीमे दोसरा छै कि जेना नर्स गाँव देहातमऽ नर्स उर्सके कमी होइत छै जाहि कारणसे प्रसव करबैमे महिला सभकेँ दिक्कत होइत छै पता चललै कि आदमी गेलय रस्तामऽ रास्तेमे कहानी खतम भए गेलै नर्ससभ जे छै से समय पर नहि पहुँच सकलय ई सभकेँ कारण जे छै लोग निजी अस्पतालमे जाइ छै निजी अस्पतालमे जायके यहीसभ कारण छै कि आदमी कही दबाइके प्रॉब्लम कही नर्सके प्रॉब्लम कही एम्बुलेन्सके दिक्कत ईसभकेँ कारण जे छै लोग निजी अस्पताल जाइ छै जेकि अगर ईसभ सुविधा बढ़िआँसे करल जाय तऽ आदमी पता चलतै जे निजी अस्पताल नहि जेतयए ईसभ होना चाही